گوتم بدھ نگر بہت ہی اچھا ضلع ہے وہاں میں گھومنے گئی تھی تو مجھے وہاں کی کافی ساری جانکاریاں ملی گوتم بدھ نگر کے پہلے اور اب کے بارے میں جیسا کہ گوتم بدھ نگر نام ایک ایک سنسدی نرواچت چھیتر ہے ضلعے میں نوئیڈا دادری اور زیور نام کی تین ودھان سبھا نرواچن چھیتر ہیں ورتمان میں گوتم بدھ نگر جی بی نگر لوگ سبھا چھیتر میں پانچ ودھان سبھا چھیتر شامل ہیں اس ضلعے کی استھاپنا نو جون انّیس سو ستانوے کو بلند شہر اے ون غازی آباد ضلعے کے کچھ گرامیڑ و ارتھ شاشتری چھیتروں کو کاٹ کر کی گئی تھی آج اس میں نوئیڈا و گریٹر نوئیڈا جیسے ویاسیک اپ گراہ کار شامل ہو چکے ہیں دادری ودھان سبھا چھیتر بھی اسی ضلعے کا ایک حصہ بن چکا ہے یہ بت گوتم بدھ ںگر کی ساری جانکاریاں ہیں جسے میں گھومنے جانے کے بعد میں نے حاصل کی ہے مجھے کافی بہت ہی زیادہ اچھا لگا وہاں پہ کافی نئے نئے نئی چیز کا نرمان بھی ہوا ہے جیسے پرانے چیزوں کو ہٹا کر نئی چیز لگائی گئی ہے تو ان کی جانکاری پراپت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے گوتم بدھ نگر کے بارے میں یہ ساری جانکاریاں میں حاصل کر چکی ہوں